मानसिफोरनाव बिदिनो आलासि जायोब्ला ओंख्रि संफेरिफोरखौहाय नुफेरिफोरखौ संनायखौ मालाय संनायखौ जेनेबा मोनजाहैयो आंबो संनो लुबैयो जेनेबा माबोरै सङो माबोरै सङा सोंनायबो जायो आलासि जानायाव नोंसोर माबायदि सङो नार्जि ओंख्रिखौ जोंनिथिं बेबायदि सङा नार्जि ओंख्रि अनला ओंख्रिखौ नोंसोरहा बोरै सङो बबे खारैजों सङो जोंनाथ' सदाजों संनाय जायो नालाय ओंखायनो थावा नोंसोरनिथिं माजों संनाय जायो खारैखौ मा होनाय जायो मा ओंख्रि बे नारेंखलजों आलुजों नारेंखलजों आलुजों जोंनि सायडआवथ' बेबायदि जाया नोंसोरनि सायडाव बेबायदि जायो मा रोखोमै सङो जेनेबा आलुखौ संग्रोबाय बेनि उनावहाय नारेंखलखौ उननानै होबाय आरो बेबायदि उननानै होनानै बेफोरबायदिबो जाजायो दस्राफ्राव दस्रा जायगायावबो जायो बिदिनो बिदिनो तामिलनाडुफ्रावबो जायो नारेंखलजों ओंख्रि जायो नारेंखलखौनो बिदिनो चाटनि जायो बिदिनो खारलाफाम बिदिनो दसाफोर बानायनानै जायो फुंनि ब्रेकफास्टफोरखौबो ओंख्रिफोरखौबो बिदिनो चाटनिफोरजों जायो बेखौ नारेंखल चाटनिफोरजों जायो बेफोरबायदिखौ ब्रेकफास्ट आरो थासुमलिखौबो जेनेबा बिसोरो ब्रेकफास्ट खालामो नारेंखल होनानै फुङाव बेदरफोरजोंबो ज' लागायनानै सङो थासुमलिखौ ओरै सायडाव जोंनि ओरैहाय जाफेरा नालाय दा जोंनि मानसिफोराबो गोजानाव थानाय हिसाबै बेफोरबायदि ओंख्रिखौ संनानै जानाय जायो आरो गोथावबो मोनजायो मालाय संफेरै संनायफोरखौ जुदि मोनजायोबा ओंख्रिफोरखौ बिदिनो दस्रा दस्रि ओंख्रिफोरखौ जेरै अनला नार्जि फारसेनिफ्रायनो बेबायदि ओंख्रि संनानै होबा मोजां मोनोबो मोजां मोनाबो बिदिनो जोंनाव मोजां जाफैया बिसोर संनाय बायदि होम्बाबो सङो